जोंनि ओनसोलफोराव गेलेनायाव गोबां सेक्टरावनो दङ गोजौ गोग्लैनाय आरो गाहाइ खालामनानै थानाय बेबायदि गोबां सेक्टरफोरखौ जों नुनो मोनो एदभानटेज आरो दिसएदभान्टेज गिबियावनो आङो दिसएदभान्टेजफोरखौ बुङो जोंनि दिसएदभान्टेजा जाबाय बेनो जोंनि जायगाफोराव जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदि जोङो मोजां सुबिदाफोरखौ होनो हाया गोबां गेलेगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना जोंनि उननि जि प्लेयारसफोर फैगौ बेफोरखौ जोङो फोरोंनायखौ जों नुनो मोना आरो बेबायदिनो जोङो सिगांनि जिफोर कच्चारफोर बेफोरखौ जोङो बाहायनो हाया मानो होन्ना बुङोब्ला जोंहा फाइनानसियेलि गोबां खमजुरि बेनि थाखाय जोङो गोबां कच्चारफोरखौ जों बाहायनानै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोजां फोरोंनो हाया बे जाबाय जोंनि सेथि दिसएदभान्टेज आरो नैथिया जाबाय बेनो जोंहा गोबां जायगायाव जोंहा जायगानि थाखाय गोनांथि जायो मोजां जोंहा फिल गैया मोजां फिलनि थाखाय जोंहा गोबां प्लेयारसफोरा बेबायदिनो खोथाफोरखौ दिहुनो नाथाय जोंनि गेदेर गोलावनि जिबायदि जों बेफोर फिलफोरखौ मोजां मोननो हाया बेनि थाखाय जोंहा गोबां गेलेनायानो जोंहा उन जानानै थायो जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो गोबां गेलेग्रा जोंहा सुबुंफोर दङ गथ'फोर दङ नाथाय जोङो बेफोरबायदि फिल्द आरो कच्चार गैयैनि थाखाय जोंहा गोबां समाव उनफिन्नानै थानाय जायो ओंखायनो जोंनि ओनसोलफ्राव दासिम मोजां गेलेगिरि जों नुनो मोना नाथाय जोंहा उननि समफोराव बेबायदि जि नांगौ बेफोर बस्थुफोरा फैयोब्ला बेफोर नांगौखिनिया जाफुङोब्ला जोङो बेबायदि जोंनि जि गेलेनायनि बिथिङाव दिजएदभान्टेज बेखौ जोङो एदभान्टेजखौ लाबोनो हागोन आङो दा बे समाव एदभान्टेजखौ बुंनो सानदों एदभान्टेजा जाबाय जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय गोबां कच्चारफोर दङ आरो गाउवनि खस्थ'जों दुखुजों बिथांमोनहा बिसोर गथ'फोरखौ फोरोङा जानो हागौ बिसोरो बेबायदि बेथनफोर मोना अब्लाबो बिसोरो गाव गावनि देहाखौ जिउखौ होसोमनानै बिसोरो गोबां समाव फोरोंबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदि गोबाङैनो दङ जायफोर सिगांनि गेलेगिरि बिथांमोना दासिमबो बेबायदि खस्थ' खालामनानै गावनि खरसाफोरजों लानानै फोरोंबोगासिनो आरो बेबायदिनो उनफोरावबो जोंङो बेबायदि खौ नुनो मोनो जायफोरा खेलानि सायाव गोबां बेबायदिनो गोसो होसोमनानै गेलेबोदोंमोन बिसोरो बोरायबोबाय नाथाय बिसोर बोराइबोनायजों बिसोरो उनफिन्नानै थायाखै गावनि उनाव फैनाय जिफोर गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ फोरोंनानै बिसोरो बेबायदिनो गोबां जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदिनो क्लाबफोरखौ दादों स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ दादों आरो बेबायदिनो जोंनि गथ'फोरा जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदिनो जौगालांनायखौ जोंबो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बेबायदिनो खेला दुलाफोर जायो जि खेला दुलाफोरखौ जोङो नुयोब्ला जोङो आरो जों गोजोनो आरो बेनि थाखायनो जोंनि गोबां ओनसोलफ्राव जोङो खेला दुलाफोरखौ फुटबलनि सिजेनाव फुटबल नुनो मोनो क्रिकेटनि सिजेनाव क्रिकेट भलिबलनि सिजेनाव भलिबल बेडमिन्टननि सिजेनाव बेडमिन्टन बक्सिंनि समाव बक्सिं खारनाय बारनायनि समाव जों खारनाय बारनाय एथलेटिक्सनि समाव एथलेटिक्स साइक्लिंनि समाव जों साइक्लिं गोबां बेबायदिनो नुबोगासिनो आरो बेफोरो जौगासारनाया जाय खेलारिफोरा गावनि गोसो मोदोम जिउजों होसोमगासिनो दङ समफोरखौ बे समफोरजोंसो जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो गोबां बेबाायदिनो खेला फिसा फिसा खेलाफोरखौ जोङो नुबोगासिनो आरो जाय खेलाफोरखौ जों गेलेयोब्ला जोंहा नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलफ्राव जोङो बेबायदि गथ'फोर थांनायखौ जों नुगासिनो आरो बेबायदिनो जायफोर दिजएदभान्टेजफोरखौ जोङो एदभानटेजाव लाबोनो हायो अब्लासो जोंनि एदभान्टेज लानाय गासिबो थांखिफोरा जाफुंगोन बे थांखिफोरजों जोङो मावफुङोब्लासो जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां गेलेगिरिफोरा ओंखारबोबावगोन आरो जोंहा गोबां गेलेगिरिफोर दङ नाथाय जोङो सम होनो हायाखै जोङो जोङो जि केरियारफोर बे केरियारफोरखौ बनायनो हायाखै आरो जोङो केरियारफोरखौ बनायनो हायोब्ला गोबां बेबायदिनो आरो प्लेयारसफोर बा गेलेगिरिफोर अंखारबावगोन बेसेनोसै